हमे जानै छिए सोइटर उइटर बिनैले सबचीज टोपी जेना भेलै सोइटर भेलै मौजा भेलै दस्ताना भेलै ईसब हमरा बिनैलए अबै छै आबै छै तऽ हम मतलब सिखलिए कोना से बात कहै छौँ हम सिखलिए एनाहि ई जेना अपनेके देखलहुँ बिनैत ककरो लोकके देखलिए बिनैत हमे नजरिसे देखै हिए फल्लाँ लोक कैगो घर घटबै छै कैगो घर बढ़बै छै कोनाके बॉडर लाधै छै कोनाके कि करै छै काँटा चलबै छै केना फन्दा दै छै ईसब हमे सिखलिए लोकेसे नजरिसे सिखलिए नजरिसे देखै रहिए तऽ हम सीखि घरमे आइके हम करै रहिए देखै छिए फल्लाँ लोक एना एना करै छै तऽ ओना हमरा आबै छै कि नहि ओना ओना कएलिए तऽ हमरो भै गेलै तऽ हमे सोइटर बिनैले बॉडर जेना दै छै बॉडरो आबै छै आओर प्लेनो आबै छै पैटर्नो आबै छै कोइ जइसन ग्राफ भेलै तऽ कोइ ग्राफ हम किताबमे जेना देख लेलिए किताबमे हम घर गिन गिनके हमे ग्राफो उतारि लै छिए आनो आनो आनो प्रकारके उतारि लेलहुँ आओर पैटर्नो कोनो भेल तऽ घर गिन गिनके हमे पैटर्न बनै लै छिए ई बहुत पुराने बच्चेसे ई बातके हम धिआन देने रहिए ई पर हमरा सिए बिनैले खूब बढ़िआँ ढङ्गसे आबै रहै हम सिए रहिए ई बात नहि रहै जे नहि सिए रहिए तऽ टोपिओ हमरा नवको टोपी आबै छै ओकरबाद जाके ओ अथी कि कहै छै छत्तोवला टोपी हमरा आबै छै हमरा एस्कार्फो बिनैले आबै छै एस्कार्फमे कि कएलहुँ पहिले छओगो घरसे शुरू कएलहुँ जे एकबित्ता जब डन्टी बिनि लेलहुँ तब आगू जाके कनपट्टीपर जब पहुँचलहुँ तऽ ओकरा बढ़ेलहुँ बढ़ाइते गेलहुँ बढ़ाइते गेलहुँ मतलब दस घर बढ़ेलहुँ तब फेर दसगोसे बीसगो कएलहुँ बीसगोसे तीसगो कएलहुँ करिते करिते मतलब माथा जब पिन्है जोगर हो जाइ छै तऽ जब मतलब घटबैपर आबै छिए तऽ फेर ओकरा काँटे काँटे घटेने गेलहुँ घटैके फेर डन्टी छओपर लैके बिनैके काम खतम कै देलहुँ टोपी भेलै जालवला जेना टोपी होइ छै तऽ छओ घरसे ओकरा लाधलहुँ लाधलाके बाद ओकरा कि कएलहुँ जेकि कहै छै छओ घरसे जालपर बढ़ेने गेलहुँ बढ़ेने गेलहुँ अपन काँटे काँटे बढ़ल गेल आगूसे जाल देलहुँ पिछुसे बिनलहुँ बस बिनलाके बाद कि कहै छै हमरा आगूसे सिकड़ी देलहुँ पिछुसे मोती बिनलहुँ टोपी जब पुरि गेल तब ओकरा घटै देलहुँ घटेलाके बाद तब जाके ओकरा कि कहै छै अथी ओकरामे झालरि उपरमे चुनिआके खूब कटैके बड़का काँटा लै लेलहुँ ओकरा चुनिआ चुनिआके अहगर अहगरके घर दैके तब बीनि देलहुँ बिनलाके बाद फेर दुइगो तीनगो घरके एकि दाउँ कि कि कहै छै घटै देलहुँ बस ओ चुनसनके हो जाइ छै ओकरबाद चुनलाके बाद तनिएके अुङ्गुरी डेढ़ अुङ्गुरी सी देलहुँ सिलाके बाद तनि पिछुमे खुल्ला रखलहुँ खुल्लाके बाद तब जाके ओकरामे डन्टी दुनू तरफसे बिनि देलहुँ बस ओहो टोपी भै गेल लमका टोपीमे जेना सठि घर पैँसठि घर जकर जइसन मूड़ी रहल ओहन बनेलहुँ तऽ दैके बस एन्नेसे आगूमे जन्नेसे मूड़ी होइ छै मुँह ओन्नेसे मतलब हम अथी बिनने गेलहुँ आओर जन्नेमे पिछु होइ छै पिछु भागके जेना पाँच काँटा बिनबै एकक घर एकक घर छोड़ने जेबै छट्ठा काँटामे ओकरा सौँसेके बिनि देलहुँ फेर ओनाहि करिते करिते ने तब बिनने गेलहुँ बस मूड़ी गेल पुरि पुरि गेल बस ओकरा देलहुँ बिन बस भै गेल दस्ताना दस्ताना पहिले बॉडर देलहुँ तब हथेली बनेलहुँ हथेली बनैके तब घरे घर डबल कै के अङ्गुरी पाँचो जेना रहै छै पाँचो एकाँएकी एकाँएकी कै के सबके बिनि देलहुँ बिनिके फेर एक अथी पढ़िवला सी देलहुँ बस दस्तानो भै जाइ छै मौजो ओनाहि कएलहुँ पहिले लम्बासनके बिनि लेलहुँ बिनिके पाएर जतगो रहै छै ओतगो बिनिके बिनलाके बाद तऽ ओकरा फेर उपरसे जुत्ता टाइप जेना हाफ शू होइ छै हाफ शू काँटा उठैके बिनिके दुनू तरफसे बस ओ जुत्ती बच्चा बुतरूके जुत्ता पेन्हैवला ठण्डामे बनै देलहुँ रहलै तब सोइटरके बात सोइटरमे घर जेना देलहुँ बॉडर पुरि गेल बॉडर पुरलाके बाद पहिले जमानामे तऽ लोक मतलब कि करै रहै जड़िएमे खूब बढ़ै दै रहै अब ओना नहि कएलहुँ हमे आर भरि पूर्ण देलहुँ मतलब अथी बॉडरेमे घर दै देलहुँ देलाक बाद ने बस कि कहै छै उपर तक भै गेलै जब सीनापर आइ गेल सीना जब पुरि गेल बस कँखिआ तब छोड़ि देलहुँ पहिले एगो छोड़लहुँ तब दुइगो तब तीनगो तऽ चारिगो तऽ पाँचगो पाँच पाँचके एक एक काँटा कै के पाँच बेरके घटै देलहुँ जब पँखुड़ा पुरि गेल बलु ओ हटै देलहुँ एक घर जेना भी गला बनेलहुँ तऽ बीच सबसे बीचवला जे घर होइ छै ओकरामे एगो घर देलहुँ छोड़ि ओकरामे आलपिनमे राखि लेलहुँ आओरसब दुनू पँखुड़ाके फुटैके बिनि देलहुँ घटै घटैके जब पुरि गेल सब सोइटर दुनू पल्लामे होइ जाइ छै तब ओकरा फेर काँटा चढ़ैके घर चढ़ैके आगू रखलहुँ दुनू एकरङ्ग काँटा अथी घर पिछु मतलब देलहुँ साठिगो पचपनगो बच्चाके भै सिआनके जइसनके बनेलहुँ ओहनके देलहुँ देलाके बाद तब जाके अथी सोइटरो बिनि देलहुँ ओकरबाद गला घटै देलहुँ घटेलाके बाद बाँहि बिनैके रहल बाँहि बिनि देलहुँ नहि जे हाफ सोइटर बनबैके रहल ओकर पँखुड़ा खाली बॉडर बिनिके छोड़ि देलहुँ सी देलहुँ दुनू तरफ भै गेल सोइटर आओर जेना ग्राफ उतारैके होइ छै तऽ ग्राफमे बॉडर पहिले बिनि लेलहुँ बिनलाके बाद ओ फोटोवला जे कॉपी रहै छै ने किताब ओकरासे घर गिन गिनके सबरङ्गके ग्राफ लेलहुँ बनै ग्राफ जब बनै लेलहुँ तब ग्राफ बनेलाके बाद ओनाहि ग्राफ गिनि गिनिके घर बनेने गेलहुँ ओहो सोइटर भै गेल तकरबाद जाके जेना हमे ने मतलब मोफलरो बिनि लेलहुँ तऽ मोफलरो जेना जइसन बनबैके मोन भेल ओहन घर देलहुँ घर दैके सौँसे वहाँ बिनि लेलहुँ ओकरबाद ओकरामे पुच्छा लगै देलहुँ लगेलाक बाद तब मोफलरो तैआर भै गेल ओकरबाद जाके तहिआ जमानामे लोक होइ रहै जाइ रहै सिखै उखैले हमे आर कहीँ सेन्टर उन्टरपर सिखैले नहि गेलिए बुनाइ सेन्टर या सिलाइ सेन्टरपर हमसभ लोकेवेदके देखि सुनिके काम कएलहुँ अगर कोइ लोक ओइसन कहीँ अएला हे दीदी हे बहिन तनि बतै दै तऽ ओकरा बतैओ देलहुँ हमे बिनै सिएले नहि भेल तऽ ओकरा बढ़िआँ सनक पैटर्नो उतरिके दै देलहुँ सब ताकि प्रचार करतै एक दोसरेसे प्रचार होइ जाइ छै हमे प्रचारले कथीले करबै गन जे दीदी बहिन आबै छथिन ने भौजाइ लगै छथिन पितिआइन लगै छथिन बहिन भतीजी सभकेँ बतै देलहुँ ओहे अपन हे के तोरा बतेलकऽ हइ तऽ फल्लाँ गामवाली हमरा बतेलकै हे कि बतेलकऽ तऽ हे फल्लाँ माइ हमरा बतेलकै इहएमे हमर प्रचार सोइटर आरके बारेमे खूब बढ़िआँसे होइ जाइ छै दीदी बहिन अएला सभकेँ बताइओ देलहुँ सभकेँ कि कहै छै मतलब हमे देलहुँ मदतिके इएह चलिते जे गाम घर समाजमे रहबै तब तऽ सभकेँ काम होइ छै इएहले सिलाइ सम्बन्धी तऽ सिलाइमे हमे कएलहुँ मतलब बस साया सिएले हमरा आबै छऽ हमरा ब्लाउज सिएले आबै छै हमरा फ्रॉक सिएले आबै छै इसकुल ड्रेसमे जे कि कहै छै अथी होइ छै घघरी सेहो सिएले आबै छै ओकर बाद पञ्जाब अथी रबड़वला पैन्ट भी सी लेलहुँ मिआनी दैके पैजामा भी होइ छै पटियालो पैजामा हमे सिएले जानै छिए तऽ कहबै ई अपने कोना सिखलिए कोइ सेन्टरमे जाके नहि देखै रहिए एगो बगलमे रहथिन चाची हुनका सिएले आबै रहै ओ जे हमे एक घण्टाके बैठै रहिए बस हम देखि लै रहिए जे कोना सिए छथिन घरमे आके ने पेपरपर ओनाहि ओनाहि काटै रहिए बस काटिते काटिते हमर हाथ गेलै साफ भै बस हमे कलीवला सायो सिअऽ लगलहुँ घघरिओवला साया अथी चाची माइ आर जे होइ छथिन पहिलुका जमानामे कलीवला साया नहि पिन्हलकै ओ पिन्हलकै नहि मतलब अथीवला कि कहै छै कालीजीके घघरी निअर तनि तनि चुन दैके बनैके नेफा लगैके डोरी पैसे देलहुँ बगलमे सी देलहुँ बस साया हो जाइ छै ओ अप्पन साया हुनका चाची माइ आरके देलहुँ बना आओर हमे आरसभ जुअनकी जे लोकसभ रहै छिए से सब ने हमे कि कहै छै अथी कएलहुँ कलीवला सिलहुँ तऽ कलीवलामे तऽ छओगो कली होइ छै तऽ ओकरा कली बीचमे चकरका कली जोड़लहुँ आओर दुनू बगलवला बगल बगल पतरका कली जोड़लहुँ तऽ एगो आगू एगो पिछु बड़का दैके ओकरबाद दुइ दुइगो दैके बगलसे छोटका छोटका दैके सी लेलहुँ नेफा लगै देलहुँ नेफा लगैके निचाँ फेर सबके मोड़िके पहिले हाथेपर अथी चङ्गुरा जे होइ छै अङ्गुरीवला वएहपर ने लेलहुँ चङ्गुरा चुङ्गरैके बस कि कहै छै अथी मोड़ि लेलहुँ मोड़लाके बाद मशीनसे चलैके सी लेलहुँ सीकऽ डोरी सी देलहुँ भै गेलै सायो तैआर भै गेलै ब्लाउज रहलै ब्लाउजोके पहिले हमरा नहि आबै रहै सिएले कि कएलिए पेपरपर काटै रहिए पेपरपर काटि काटिके आओर तब हमे सिखलिए ओनाहि पहिले पेपरमे काटि लै रहिए काटिके कोनोमे गला छोट हो जाइ रहै कोनोमे बड़गर हो जाइ रहै कोनोमे नमहर होइ जाइ रहै तब ओनाहि करिते करिते सिखि लेलिए सिखलाके बाद तब कपड़ापर काटै लगलिए तब कपड़ोपर एगो दुइगो खराब भेलै लेकिन फेर खूब बढ़िआँसे हमरा हुए लागलै बस हमे अपनो सिए लागलिए आओर लोको जे आबै रहथिन चाची बहिन हुनको सी दै रहिए ओ अपन लोकके जाके सभकेँ कहथिन के ई सी देलकौ अस्तरोवला ब्लाउज सिएले हम जानै छिए ओहो सी देलहुँ पहिले अस्तरके फीचि देलहुँ फीचिके आइरन कै देलहुँ ओ कै के पहिले अस्तरके काटि लेलहुँ काटलाके बाद तब तब साड़ीवला जे कपड़ा होइ छै ओकरा काटलहुँ उटलहुँ काटि उटिके ओहो सी लेलहुँ सिलाके बाद जे हुक कहलका हुक लगै देलहुँ जे बटन कहलका बटन लगै देलहुँ जे आइ काल्हि फुच्चा कहै छथिन पिछुमे फुच्चा लगै देलहुँ जेकि कहै छै अथी पिछुमे कहलका जे मतलब लाॅकवलाकि कहै छै एहोँ फित्ता सी दै ले हुनका सी देलहुँ इएहसब ढङ्गसे हमे कएलहुँ आओर ओकरबाद जाके इहोसब फ्रॉको ओनाहि ई निचला कली अलग बनेलहुँ उपरवला चोली काटि लेलहुँ बाँहि काटि लेलहुँ बाँहि कतेक लोग चुन देलका कतेक नहि देलक जे जेना कहलक बस हुनका पसन्दसे हमे अपन सी दै छिए आओर सिलाकेबाद तकरबाद अपन सभ दीदी बहिन हमरा खूबे मानबो कएलक पइसो मतलब कहलका कोइ पइसो दै देलका कोइ नहिओ देलका खुशीसे कहै छिए जँ आबै छै हमरा तब ने हम ककरो कै दै छिए नहि अएतै तऽ थोड़बे हमरा कोइ अइथिन रहै कहै